ہاں ایک دِن کی بات ہے کہ میں اپنے ٹیچر کے لیے گانا گا رہی تھی ٹیچر ٹیچرس ڈے تھا کہ میں اُن کے لیے گانا گا رہی تھی میں گانا گاتے گاتے رُک گئی کیوںکہ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی ڈر لگنے لگا تو میرے ایک اُستاد آئے انُہوں نے میرے ساتھ گانا گایا اور میرا حوصلہ افزائی کیا حوصلہ افزائی کیا اور گھبراہٹ دور کری پھر میں نے کانفیڈنس کے ساتھ گانا گایا سارے بچے خوش ہو گئے ٹیچرس خوش ہو گئے اور سب خوش ہو گئے کیوںکہ میں نے پہلے میں گھبراہٹ ہوئی پھر میں نے اتنے کانفیڈنٹلی میرے ٹیچرس نے مجھے حوصلہ افزائی کیا تو میں میرے اندر حوصلہ افزائی یعنی میں نے میں نے سوچا میں گا کر ہی رہوں گی پھر میں نے بہت اچھے سے گایا جس سے مطلب سارے شاگرد اور اُستاد خوش ہو گئے میرے گانے کو سُن کر پھر اُس دِن سے میں نے اور اپنی تیاری شروع کری کہ میں ایک اچھی ایک اچھی سنگر بنوں جس سے مجھے کبھی گھبراہٹ نہ ہو